ہم لوگ سرفنگ نہیں کرتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھے ہیں جو بہت لوگ سرفنگ کرتے ہیں اور میرے مطلب پوکھر اوکھر میں تھوڑی سرفنگ ہوتا ہے ندی میں سرفنگ ہوتا ہے وہاں پہ جو لڑکے اڑکے جو اچھا سے سرفنگ کر سکتے ہیں اور لڑکیاں کو ڈر لگتا ہے سرفنگ کرنے کے لیے وہ چاہتی ہے جو ہم گر نہ جائے اور سرفنگ کرتے وقت جو ہم لوگ اچھا سے دیکھے ہیں یوٹوب پہ گوگل پہ اور انسٹاگرام پہ دیکھے اچھا سے سرفنگ کرتے اور سرفنگ کرتے وقت جو ا سب صحیح سے تیرتے ہیں تیر تیرتے ہیں اور سرفنگ کرتے وقت اس سب کا دھیان صرف سرفنگ کرتے کرنا پڑتا ہے اور سرفنگ کرتے وقت اس سب جو کسی سے بات ات بھی نہیں کرتا ہے اور